नमस्ते सर आ सर मैं आपके यहाँ पर जो आपका प्रसिद्ध मंदिर वंदिर हो और भी बहुत कुछ प्रसिद्ध जगह होंगी तो मैं वहाँ पर घूमना चाहूँगी अब सर आपकी आवाज थोड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही है जो आपकी भाषा है तो एक बार फिर से पूछेंगे मुझसे एक बार आप फिर से पूछिए मुझसे क्या पूछ रहे थे सर आपकी भाषा जो है मुझे समझ में नहीं आई

हाँ हाँ सर मैं तो प्रसिद्ध जगह ही घूमना चाहूँगी तो शाही किला अगर प्रसिद्ध है मैं तो चाहूँगी वहाँ पर घूमना तो वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है सर ये बता सकते हैं अच्छा सर हाँ तो सर जो मंदिर है वहाँ पर वहाँ पर कौन से मतलब वो कौन से भगवान का मंदिर है अच्छा शीतला माता का मंदिर है तो हम सर मतलब आप अपने तरफ से ले के चलेंगे वहाँ पर आपके गाड़ी वाड़ी तो है ना और खाने पीने की सुविधा भी मतलब रास्ते में मिलेगी ही होटल वगैरह तो होंगे ही सर अच्छा सर तो सर तो सर क्या क्या चार्ज है अच्छा सर और हम लोग अगर चार लोग हैं थोड़ा तो मतलब कम तो होगा ही ना अच्छा और मतलब यहाँ जौनपुर सिटी से वो मतलब सिटी में है या सिटी से बाहर है थोड़ा बहुत दूर है वहाँ से कितने किलोमीटर सर दो तीन किलोमीटर दूर है तो मतलब तो वो तो कार से ही हम लोग जाएँगे आएँगे अच्छा तो मतलब यहाँ का फेव मतलब प्रसिद्ध है शाही किला और सितला माता की मंदिर अच्छा हाँ तो ये इमरती वाले जो है भैया वो कहाँ है मेन शहर में भी है वो उनका भी दूर है अच्छा शहर में ही है तो प्रसिद्ध इमरती और किला है आपका शाही किला और प्रसिद्ध मंदिर है शीतला माता का मंदिर ये तीन जगह आप हमें ले चलेंगे घूमाने और इमरती खिलाने

अच्छा ठीक है सर फिर हम अपना ये अपना फैमिली में अपना डिस्कस करते हैं फिर आपको बताते हैं ठीक है